ہیلو کیا میری بات شالیمار جیولرس سے ہو رہی ہے جی مجھے وہ چاہئے تھے کڑے چاہئے تھے گولڈ کے اور اور ہار وار چاہئے تھا مل جائیں گے آپ کے پاس جی یہ مجھے چاہئے تھا ایک تو گولڈ کے مجھے بچوں کے کڑے بھی چاہئے تھے اور ان کے جھمکے ومکے یہ بھی چاہئے تھے مل جائیں گے آپ کے پاس اچھا یہ مجھے چاہئے جیسے کہ ایل ای ٹی کے ہوتے نہیں ائیر رنگس ہاں لیٹسٹ کی ڈیزائن چاہئے اور کتنے ریٹ تک کے ہوں گے آپ کے پاس جی

جی جی جی مجھے بچوں کے لئے چاہئے تھے ان کے لئے بینگلس چاہئے تھے اور ہار وار چاہئے تھا اور پازیبیں بھی چاہئے تھیں اور کلیچر ولیچر یہ سب جی ویسے آپ کی شاپ کہاں پر ہے اور گولڈ کی نا مجھے وہ بھی چاہئے تھی بھی مل جائے گی آپ کے پاس بھی مل جائے گی یا نہیں ٹوٹ تو کی ہوں جی بتا دیجئے گا آپ ٹھیک ہے تو میں ایسے دور رہ کے دیکھ نہیں سکتی کیونکہ گولڈ کا معاملہ ہے تو ہم آپ کی دوکان پر آ کے ہی بات کر لوں گی میں آپ سے ٹھیک ہے اطلاع دے کے جی میں چیک کروں گی ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو